खैना गोदानफोरनो मानसिफोरा हाबायाव गोबां बान्था होयो बेफोरनि गेजेराव खैना गोदानफोरनो देलायनो थाखाय ग'हेना गानग्रा जोमग्रा आरि होयो आरो न'आव बाहायजानाय माखासे बेसाद जेरै साराय थोरसि लथा खुरै काप फ्लेख जग घरी ग'द्रेस आरिफोरखौ हाबायाव बान्था महरै होनाय जायो जों बर'फोरनि गेजेराव जोगथुख हरनाय नियम खानथि गैया नाथाय अब्लाबो नखरनि मानसि बिमा बिफा बिदा बिनानाव बिबथै बिमायं बाई बाहागिफोरा अननानै माखासे नांगौ जानाय बेसादफोरखौ हरफायो जायखौ इउनाव हिनजाव गोदान एबा खैना गोदाना हौवा गोदाननि न'आव गोदानै संसार जायैनायाव बाहायनो हायो